दासान्दि बयनिख्रुइबो बांसिन बाहायजानाय एपफोरानो जादों फेसबुक इनस्टाग्राम युटुब गुगोल क्र'म बेफोरखौनो बांसिन बाहायनाय जायो सुबुंफोरा आं हमदांनो हानाय स्मार्टफ'नफोरनि माखासे मोजां खाबुफोरानो जादों जों जेरै गुगोलफोरनिफ्राय माखासे लेखाफोरखौ सार्च खालामनानै कुइस'न एन्सारफोरखौ दिहुननो हायो जेरै जोङो लेखा मोन्थ'यियाव एन्सार नागिरनो थाखाय गुगोलखौ बाहायनाय जायो जेरै जोङो एपफोरावबो निउसफोर बायदि बायदिफोर नुनो मोनो बे मोनसे हादराव मा जादों बै मोनसे हादराव मा जादों बेफोरखौ जोङो जेरै युटुब आरो फेसबुकफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो बुजिनो मोनो आरो बै हादराव मा जादों मा जायाखै जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनो गाज्रि खाबुफोरानो जादों जोङो माखासे माखासे स्मार्टफ'नखौ बाहायनो रोङाबा गाज्रियाव लाङो आरो जेरै गुगोल आरो क्र'मफोरखौ बाहायनायाव सुबुंफोरा जोबोर गोदोसोनानै दं आरो जेरै फेसबुक इनस्टाग्रामफोराव गाज्रि गाज्रि भिडिय' नायनानै मानसिफोरा गाव गावनि रोंनाय आरो गियानफोरखौनो गाज्रि खालामनानै लादों बेफोरखौ नायनानै मानसिफोरा जोबोर गाज्रि जालांनो हमबाय दानि जुगआव स्मार्टफ'नखौ बाहायनायाव नोङो मोजां बाहायनांगोन गाज्रियै नङा जोबोर हेफाजाब होयो स्मार्टफ'नफोरा जोंनि फरायनाय लिरनाय बेफोराव जोंहा मिन्थिनो मोनै बुजिनो हायै बुजिनो हायै फोरखौ जोङो स्मार्टफ'ननि गेजेरजों मिथिनो हायो जेरै फेसबुकफोराव जोङो बायदि रोखोमनि जाथायफोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो मोनो बुजिनो मोनो जेरै मोनसे हादराव दावहाफोर जायोबा जोङो बेखौ मेगनजों नुवा नाथाय जोङो इन्टारनेट आरो स्मार्टफ'नफोरनि गेजेराव जों नुनो मोनो बेफोरनो जादों बिदिन्थि जोङो स्मार्टफ'नखौ बाहायनायाव जोबोरै मोजां बाहायनांगौ आरो गाज्रि बाहायोबा जोङो गाज्रि लामाथिं दैदेनजालांगोन